हैलो और अंकल जी क्या हाल मंगल है अरे मैं यह बोल रहा था कि उज्जैन घूमने आ रहा हूँ मैं तो उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमना है मुझे मतलब काहन जगह अच्छी है भगवान की कोई ऐसा स्थान बढ़िया हाँ जी हाँ वह सुना है तो महाकाल मंदिर में महाकाल लोक अच्छा बना है

अच्छा अच्छा जी जी हाँ मैं वह सोचा कि पूछता हूँ अंकल जी के स्थान क्या मुझे एक दो का स्थान पता है बस महाकाल में वहाँ पर बताया कि वहाँ गणेश जी भी हैं और शीतला माता जी भी है

अच्छा अच्छा अच्छा तो कितना टाइम लग जाएगा वह वहाँ पर लगता है एक दो दिन लग जाएँगे अच्छा

अच्छा अच्छा

हाँ तो दो दिन का प्लान बना लेता हूँ मैं दो दिन वहीं रहूँगा देखूँगा अच्छे से हाँ वह ठीक है दो दिन अच्छा अच्छा जी जी तो ठीक है फिर आता हूँ मैं है ना देखता हूँ जी जी जी जी